बेगूसरायमे सभसँ बढ़िआँ दालि भात सबजी लागै छै आओरो की छै ओहिमे केना देल जाइ छै चावल पानि ओहिमे डालि कऽ गैसपर चढ़ायल जाइ छै डेकचीमे दालि गिरायल जाइ छै ओहिमे मसाला डालल जाइ छै निमक लहसुन कच्चा मिरचा सभचीज दए कऽ बनायल जाइ छै सबजीमे सभ रङ्गके सबजी जकरा जइसन मोन पसन्द छै खाइके ओ मसाला डालल जाइ छै बनाए कऽ ओकरा पसन्द छै बेगूसरायमे सभसँ बढ़िआँ बेहतर खाना छै उएहसँ अपन हम बनबै छियै सभसँ पहिला पाबनि पाबनिमे की की बनै छै ओहिमे सभ रङ्गके पाबनिमे बनै छै सभ रङ्गके सामान बनै छै पकवान बनै छै लाइ बनै छै शक्कर डालि कऽ शक्करके उबालल जाइ छै ओहिपर सँ बनै छै द् चूड़ावला बनै छै ओहिमे शक्कर डालल जाइ छै बनायल जाइ छै उएह बेहतर होइ छै यहाँ अपना बेगूसरायके आओर बहुत तरहक किसिम रङ्गके खाना यहाँ बनै छै बेगूसरायमे आओर सभ रङ्गके हरा सबजी डालल जाइ छै खायल जाइ छै बहुत सामान यहाँ उपलब्ध रहै छै इएहसभ करै छियै आ बहुत रङ्ग खाना पीनामे बेहतर रहै छै बेगूसरायमे केना दूधवला पिट्ठा बनै छै दूधमे डालल जाइ छै चीनी डालल जाइ छै ओसभसँ बनै छै ऊपरसँ ओहिमे चीनी डालल जाइ छै उससे बढ़िआँ लागै छियै खाय पियैमे इसभ बेहतर छै बेगूसराय डिस्ट्रिक्टके खाना पीना सभचीज बढ़िआँ लागै छै खायमे फेमस छै जकरा पसन्द छौ खाय लिहऽ आबि कऽ सभसँ बढ़िआँ हरा सबजी मिलै छै सभ रङ्गके खाइके खाइमे पसन्द पड़ै छै खाइ छियै बनबै छियै सभके फेवरेट छै बेगूसरायके आ हरा सबजीके साथमे मसाला सभ पड़ै छै सभ देल जाइ छै करल जाइ छै एकरा बन बढ़िआँसँ बनाइल जाइ छै बहुत बेहतर कए कऽ करल जाइ छै औरो ओहिमे पिट्ठा अथि चूड़ाके केना बनै छै ओहिमे चीनी देल जाइ छै चीनी दए कऽ ओकरा ना ना ना ब ना बनबैके छै ओकरा खूब बढ़िआँसँ मु मुट्ठी लए लए कऽ ओकरा दाबि कऽ बनबै लए जाइ छै आर मुरहीकेँ ओकरा ओहिमे दए कऽ ओकरा डालल जाइ छै बनायल जाइ छै बढ़िआँसँ गोल गोल कए कऽ बनबै छै ओ बढ़िआँ लागै छै खाइमे बेगूसरायके इसभ फ पसन्द छै जे भी लोककेँ खाइके छैन्ह बेगूसराय चलि अयथिन आओर बहुत रोटी सबजी बढ़िआँ छै चावल बढ़िआँ छै इएहसभ बढ़िआँ छै यहाँके पापड़ तिलौरी बहुते चीज बढ़िआँ छै पकबै छियै बढ़िआँसँ खाइ छियै बाल बच्चाकेँ दै छियै सभ गोटाकेँ घरमे देखै छियै इएहसभ पसन्द छै यहाँके औरो ओ अथि रो हरा सबजीमे मसाला डालल जाइ छै सभ रकमके धनियाँके पत्ता डालल जाइ छै पकबै छै बढ़िआँसँ खाइ छै बढ़िआँ लागै छै खाइमे बेगूसरायके इसभ छिकै फ पसन्दके खाना आर दूध बग दूध बगिया बनबै छै ओहिमे दूध डालल जाइ छै चीनी डालल जाइ छै सभचीज डालि कऽ बनायल जाइ छै पाबनि हरेक र सामान ओहिमे आबै छै बनबै छै केना सभ रकमके पाबनिमे बनै छै पकवान बनै छै चीनी डालल जाइ छै कट्टूक डालल जाइ छै बढ़िआँसँ ओकरा बनायल जाइ छै पाबनिमे ओकरा चढ़ा उढ़ा कऽ खायल जाइ छै पूजा पाठ केना करै छै बढ़िआँसँ नहाय धोय कऽ पूजा पाठ करल जाइ छै अपना स्वास्थ्यके लिए बढ़िआँ करै छै इसभ बढ़िआँ लागै छै यहाँके बेगूसरायके इसभ बढ़िआँ परम्परा छै यहाँ सभके बढ़िआँसँ पूजा पाठ करै छियै अपन देखै छियै सुनै छियै बाल बच्चाकेँ रहै छियै आ खायमे अपन सभ रङ्ग खीर खाइ सकै छियै दूधमे डालि कऽ कट्टूक दिए दए दए सकै छियै ओहिमे सभ रङ्ग किशमिश दए सकै छियै बढ़िआँ बढ़िआँ खाना अपन बनबै छियै खाइ छियै ओहिमे औरो बढ़िआँसँ अपन बनाय कऽ बाल बच्चाकेँ दै छियै बाल बच्चाकेँ देखै छियै पतिकेँ देखै छियै अपन सभकेँ अपन लेते हुए चलै छियै आओर केना चूड़ा भूजल जाइ छै ओहिमे कच्चा मिरचा दै छै आरो पियाज दै छै तेल दै छै निमक दै छै ओकरा भूजि कऽ बढ़िआँसँ उबालि कऽ ओकरा निकालै छै निकालि कऽ तब जा कऽ ओकरा खाइ लए जाइ छै झाल मुरही केना बनबै छै मुरहीमे पियाज दै छै कच्चा मिरचा दै छै तेल उल दै छै सभ चीज डालि कऽ ओहिमे खाइ लए पड़ै छै दालमोठ दै छै सभचीज नमकीन चीज दए कऽ अपन बनबै छै खानावलामे चीजमे इएह सभचीज ओहिमे देल जाइ छै दए कऽ तब जा कऽ बढ़िआँसँ बनबै छै मीट मुर्गा केना बनबै छै सभचीज ओहिमे डालल जाइ छै ओहिमे मीट मीट मसाला डालल जाइ छै पियाज डालल जाइ छै धनियाँ पत्ता डालल जाइ छै आदी डालल जाइ छै लहसुन जा डालल जाइ छै सभ चीज डालल ओहिमे जाइ छै तब खाना बढ़िआँ बनै छै तब सभ गोटाके बेगूसरायके बढ़िआँ ई खाना छिकै जे भी आदमीकेँ खाना छैन्ह बेगूसराय चलि अयथिन खायके लिए होटलमे मिल जयतनि नहि तऽ गाँव देहातमे बढ़िआँ खाना मिलै छै बेगूसरायमे औरो एहिमे फेवरेट खानामे छै हरा सबजीमे भए गेलै झिङ्गा भए गेलै कददू भए गेलै बैगन भए गेलै बहुत रकमके सामान छै एहिमे हरा सबजीमे सभचीज आनि कऽ खायल जाइ छै बढ़िआँ लागै छै खाइमे आओरो एहिमे चूड़ा दही पर्व सभमे चूड़ा दही खायल जाइ छै पौर कऽ औंट कऽ बढ़िआँसँ दूधकेँ उबालि कऽ बनबै छै उ उबालि कऽ बनबै छै ओकरा अपन दही चूड़ा ओकरा बढ़िआँ बिहारके अपन छै बेगूसरायके फेवरेट खाना छै ओ अर खाइ छै अच्छा लागै छै खाना खायमे बेगूसरायके खाइ छियै